स्मार्ट वन्स फ्रोजन डिनर्स हरीबोगामी बेज पावंड केक ह्यो आमची स्वादीक हे आमची पेस्ट्रीज वा आमचे स्वीट्स आसा ते आमकां सगळ्यांक खुबूच आवडटा चड करून ह्या भुरग्यांक आवडटा कित्याक तातूंत जायते स्विटनस म्हणजे गोडसाण अशी आसता जी तांकां भुरग्यांक वा भुरग्यांक सोडून आमकां जाणट्यांक वाडलेल्यांक पासून ही आमची पेस्ट्री स्विट्स खुबूच आवडटा कोणाकूच अशें आवडना अशें ना खंयचीय फेस्तां परबो खंयचेय प्रोग्रेम फंक्शन जालें जाल्यार आमी हो असल्यो वस्तू हाडून लोकांक खावयतात कोण जालो कोण भुरगें जालें कोणाचें काजार जालें लग्न जालें वो खंयची परब जाली जाल्यार आमी असलीं खाणां करून सगळ्यांक सर्व करतात आनी अशी आमची उमेद आनी आमची खुशालकाय दोबरदान वाडटा